द हिन्दू न्यूज़पेपर ऐ जेह्दे उप्पर बड़ियां अच्छियां अच्छियां न्यूज़ां औंदियां जेह्दे उप्पर केईं बड़ियां बड़ियां अच्छियां अच्छियां न्यूज़ां औंदियां इंटरनेशनल न्यूज़ां औंदियां की उ'नें ई पढ़ने बी जेह्ड़ा बड़ा मज़ा औंदा असें ई ते पढ़दे बी हैन अस रोज़ ना साढ़ी जेह्ड़ी फेवरेट ऐ ओह् अस पढ़दे रैह्ंदे सी क्योंकि ओह्दे 'र बड़ियां इंटरनेशनल बगैरा तोहीं ताहीं जेह्ड़ियां सारियां न्यूज़ां औंदियां ते अस पढ़दे रौह्ंदे ते असें पढ़ने ई जेह्ड़ा बड़ा मजा औंदा ते पढ़नियां बी चाही दियां न